हेलो डाक्टर क्या मेरी बात संजीवनी हॉस्पिटल में हो रही है डॉक्टर मेरी दादी का ट्रीटमेंट आपके पास चल रहा है ना अभी हाँ मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ हाँ डॉक्टर मेरी दादी का नाम रोशनी पारखे है वही जो आपको बताया था कि उनको डायबिटीज है जी डॉक्टर नींद तो बराबर पूरी हो रही है टाइम पर ही और खाने में भी हम जो आपने हमको बताया था कि इनको मीठा मत देना ज़्यादा और ज़्यादा ऑयली खाना मत देना तो हल्का भोजन ही दे रहे हैं उनको खाने में जैसे की दलिया हो गया और भिंडी हो गया जो मतलब और मीठे में चाय भी नहीं दे रहे हैं बिलकुल फीका फीका दे रहे हैं सब कुछ हाँ जी डॉक्टर डॉक्टर आप डबल मतलब मुझे कब मिलोगे आपके टाइम क्या है जी दो से चार के बीच में आप मुझे मिल जाएँगे हॉस्पिटल में जी डॉक्टर उनकी जो इलाज वाली फाइल बनी है आपके हॉस्पिटल की वह भी साथ में ही लाना पड़ेगा जी डॉक्टर मैं दादी को लेकर डॉक्टर आती हूँ डॉक्टर फिर आपके पास जी डॉक्टर धन्यवाद जी डॉक्टर धन्यवाद डॉक्टर